हैल्लो अज अ'ऊं तुसेंगी सनाना चाह्ंनी आं कि मेरे च सभनें कोला खास जेह्का मेरा टैलंट ऐ ओह् केह् ऐ ते ऐ ते उस्सी में बढ़ाने आस्तै केह् केह् कीता ते चलो फ्ही अ'ऊं तुसें गी सनानी आं मेरे च सभनें कोला मेरा खास टैलंट एह् ऐ कि मिगी मैह्ंदी लाना बड़ा गै शैल लगदा ते मैह्ंदी लाना बड़ा शैल लगदा ते उस्सी में बढ़ाने आस्तै केह् केह् कीता सभनें कोला पैह्ने नंबर अ'ऊं इ'यां गै डिजाईन नुआढ़े हे जेह्के इ'यां पांदी रौह्ंदी ही फ्ही में बल्ले बल्ले केह् करना स्टार्ट कीता ते कदे अपने हत्थें पर लाउड़नी कदें अपनी मम्मी दे हत्थें पर लानी वा टेढी मेढी गै जनेही मर्जी लग्गै पर लांदी ही अ'ऊं उस्सी कि उस्सी और और शैल करी सकां ते हून इक टैम ऐसा आई गेदा कि जेह्की मेरा मैह्ंदी लाने दा मेरा शौक हा मिगी जेह्की मैह्ंदी लाना इन्नी शैल लगदी ही उस्सी अ'ऊं पूरे स्हेई तरीके कन्नै लाई सकनी ते इसलेई अ'ऊं तुसें इयै आखना चाह्ंनी कि जियां में अपना जेह्का मेरा टैलंट हा उस्सी बढ़ाने आस्तै ते एह् एह् कीता मतलब कि इक दो बारी लाई शैल करियै लग्गी ते हून ते बड़ी स्हेई तरीके ने लग्गी जंदी बड़ी गै शैल लगदी हत्थोआं लग्गी दी ते ऊ'यां गै तुसें बी अपनी जेह्का थोआढ़ा टैलंट ऐ और उस्सी बढ़ाने आस्तै मतलब कि बक्खरी बक्खरी चीजां अपनानियां न ते जेल्लै तुस अपना कम्म शैल तरीके कन्नै करगे चार पंज बारी करगे ते ओह् थोआढ़ा अपने आप शैल होन लगी पौंना ते इसलेई अ'ऊं तुसें इ'यै आखना चाह्नी कि कदें बी हार निं मननी तुसें ते अपना जेह्का कम्म ऐ उस्सी स्हेई तरीके कन्नै करना